हँ हेलौ हँ हँ बाबा अहाँके बारेमे सुनने छियै अहाँ यानि कि मिथिला राज्यके अथी मने बारेमे अथी कहि रहल छियै

हँ तऽ जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी हँ हाँ बा बाबा अहाँ ठीक कहैत छियै मगर ओहि छोटा छोटा करने से लेकिन धीरे धीरे यानि सभ छै ने गाँव कऽ भी कहतै कि ओकरा अथी करि दिऔ यानि अलग गाँव करि दिऔ यानि अलग गाँव गाँव जी आओर ओएह अथी मगर वही छै खण्डी धीरे धीरे खण्डित भेल जेतै हमर अथी राज्य जिला गाँव हूँ हूँ हूँ जी से तऽ हँ अहाँ ठीक कहै छियै जरूर छै जी